ॻाइणु ॾाढो सुठो व्यवसाय आहे ॻाइणु असांजे दिलि खे छुजी वेंदो आहे ॻाइणु किथे न किथे असांखे ॾाढो प्रभावित कंदो आहे लॻंदो आहे की असांजी लाइफ असांजी ज़िंदगी हुन गाने सां जुड़ियल आहे असांखे महसूस थींदो आहे की इहो गानो मुंहिंजे लाइ ठहियलु आहे पर अॼुकल्ह पहिले जे गाननि में ॾाढी कशिश हूंदी हुई पहिरियों जा गाना हूंदा हुआ ॿुधी करे दिलि ख़ुशि थी वेंदो हुओ असां उन गाने सां पंहिंजो पाण ई जुड़जी वेंदा हुआसीं लॻंदो हुओ की उहो गानो असां ते थो हले किथे न किथे असांजी ज़िंदगीअ खे प्रभावित कंदो हुओ पर अॼुकल्ह जेके गायक थी पिया आहिनि नया नया गायक आहिनि अॼुकल्ह जेकी उन में भदन शब्दनि जो इस्तमाल था कनि पिया गाने जो कोई मतिलबु नथो निकिरे उहे उहे शब्द इस्तेमाल था कनि पिया ऐं अॼुकल्ह जी जेका पीढ़ी आहे उहे गाना ॿुधे थी त उन्हनि जे मथा ॾाढो उन्हनि जो नकारात्मक प्रभाव थो पए पियो उन्हनि जो सुठो असर नथो पए असांजे ॿारनि ते छो इहे किना शब्द ॿुधी उहे उन खे पंहिंजे जीवन में शामिल था कनि चाहे गाननि जे ई ज़रिए उन्हनि शब्दनि जो उहे इस्तेमाल था कनि त ॿुधी करे ॾाढो ॾुखु थींदो आहे की अहिड़ा गाना ॿुधी करे असांजा ॿार बि उहे ॻाइन था नंढा नंढा ॿार बि अॼुकल्ह उहे गाना ॻाइनि था त हुननि जे मुंहुं मां वॾड़नि खे ॿुधी करे ॾाढो ॾुख थो थिए पियो की इहे कहिड़ा शब्द आहिनि जेके अॼुकल्ह असांजा ॿार इस्तेमाल था कनि त किथे न किथे हिननि गाइकनि जी ई ग़लती आ्हे जेके गाननि जो मतिलब नथा सम्झनि गाननि जे शब्द नथा सम्झनि भदनि शब्दनि जो इस्तेमाल करे करे ऐं उन्हनि गाननि खे पंहिंजी पब्लिसिटी करण लाइ हिकु व्यवसाय ठाहिण लाइ हुन खे पंहिंजो प्रचार करण लाइ किननि शब्दनि जो इस्तेमाल करे करे उन खे इस्तेमाल था कनि पिया असांखे पंहिंजो पाण खे बचाइण लाइ उन सां बचण लाइ हिननि गाननि खे ॿुधणु बंदि करे छॾणु खपे या हिननि जे मथां असांखे रोकु लॻाइणु खपे असां न ॿुधंदासीं हुननि खे कोई असां न ॾींदासी हुननि खे असां अॻिते न वधाईंदासीं त उहो पाण ई मजबूर थी करे हिननि शब्दनि जो इस्तेमाल करणु बंदि करे छॾींदा त असांखे हिकिड़ो प्रयास इहो करणु खपे की असां अहिड़ा गाना ॿुधूं ई न न ॿुधूं न असांजा ॿार ॿुधंदा न ई उन्हनि ते कोई फ़र्क पवंदो त असां इन तरीक़े सां पंहिंजे पाण खे बचाए था सघूं ॿियो त असां हिकु आवेदन इहो करे सघूं तां हिकड़ी इहे मुहिम हलाए था सघूं की अहिड़े गाननि ते सरकार खे बि रोक लॻाइणु खपे जेके समाज लाइ सुठा कोन आहिनि ऐं असांजी भावी पीढ़ीअ खे नुक़सान था पहुचाइनि पिया छो किन असांजा ॿार ई असांजो भविष्य तय कंदा त असांजे भविष्य लाइ इयो असांखे ॾाढो ज़रूरी कदम थी वियो आहे खणण की असां इहो कदम खणी करे उन्हनि खे बचायऊं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे इहो सम्झाऊं कि अहिड़ा गाना न ॿुधो न ॿुधायो न ई तव्हां इन्हनि खे अॻिते वधायो